हमारे गाव में पत्थर है जिससे हम लोग पत्थर का उपयोग हम लोग सिल बत्ता करते हैं चकरी हो गया जात हो गया इसके उपयोग में हम लोग लाते हैं मट्टी है उससे हम लोग क्या होता है खिलौना बनाते है चूल्हा बनाते हैं इसी काम में हम लोग करते हैं इस को